दावबायारि बासनि सोमोन्दै बेखेवनानै मोनसे जेंनाखौ आं बुंनो सानदों मानो होनोबा जोंहा भारतनां एबा दुनियायावनो जादोंमोन क'विड नाइनटिन समाव बै समाव आङो ट्रेबेल्लार मोनसे बासजों गाखोनानै फैदोंमोन देल्लि फारसेनिफ्राय आसाम फारसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टसिम फैनाय समाव बे समाव जों ओरैबायदि बासजों फैनाय दावबायारि लोगोफोर मोनदों मानो होनोबा आंनि लोगोफ्रा जाय आंजों लोगोसे फैफादोंमोन ल'कडाउन समाव एबा क'विड समाव जों बेराद रंजा खुसियै फैनो मोनदोंमोन आरो आं एक्सपेक्ट खालामाखै मानो होनोबा बेफोरबायदि गारिजों फैनो मोनगोन एबा साननै गाहाम गारि बास गाखोनांगोन होननानै मानो होनोब्ला जों बै समाव बिदि एक्सपेक्ट गैयामोन कि जोंनि गारियाबो बिदि मोजां जागोन एबा जों गारिआव जानाय लोंनाय गासिबो बुस्तुखौ लानानै फैजोबनांगोन होननानै एबा जोंनि थानाय बुस्तुनि थफ्लाफोरखौनो जों बेग सेगखौ लानानै फैनांदोंमोन आरो ड्राइबारा बेलेक जातिबाबो जों गावनि बर' लोगोफोरजों फैदोंमोन मानो होनोबा जोंना ड्रायबाराबो जोंजों लोगोसे असिनाकि मानसिमोन बे ड्राइबारा जोंखौ असिनाकि मानसिबाबो बेराद इन्टारेस्ट लाबोदों आरो जों बेवहाय साननैनि साननै ट्रेबेल खालामदोंमोन जोङो देल्लिनिफ्राय आसामसिम आरो जों साननै ट्रेबेल खालामनायाव जोंहा खेबनै हर लोगो मोनदों मोन जों आरो जों खेबनै हर लोगो मोननायावनो जों गारियावनो गाव गावनि सिटाव उन्दुनांदोंमोन आरो आंनि बांसिन ट्रेबेल खालामनाय बासनि बासजों दावबायफेरनाय जायगाया बेनोमोन माने मोनसे बासजोंनो साननै गाखोनांदोंमोन आरो जों गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौ बेराद मोजां होननानै खावलायदों